जी हाँ मैं पाँच नंबर्स बोल सकता हूँ सत्ताईस हज़ार तीन सौ बाराह तिरेपन हज़ार आठ सौ चौवन नवासी हज़ार सात सौ पैंसठ अंठानवे हज़ार तीन सौ छिहत्तर निन्यानवे हज़ार सात सौ